ہیلو شمشیر بھائی سے بات ہو رہی ہے جی میں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا مجھے سعودیہ عرب جانا ہے مجھے میری دوست کے شادی ہے یار پاسپورٹ اپلائی کیے تو تھے مگر یہ پاسپورٹ آ ہی نہیں رہی ہے مجھے اگلے مہینے پچیس تاریخ کو ضرور ہی وہاں پہ پہنچ ہی جانا ہے کیونکہ ان کی شادی ہے وہ بہت ہی زبردستی کر رہے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے میرے دوست تھے وہ بہت ہی اچّھے تھے اور انہیں کے لیے میں نے پاسپورٹ خاص طور سے اپلائی کیے

یس پٹنہ جانا پڑے گا

جی جی اس پہ سب کا سائن ہو چکا ہے بولنا تھا وہ راشٹرپتی کا بھی سائن ہو چکا ہے وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ سب چیز ہو چکا ہے پتہ نہیں ڈاک گھر سے نہیں آ رہی ہے یا کہاں سے اچّھا ڈاک گھر میں چیک کرنا پڑے گا

ڈاک گھر میں آ جاتی ہے کیا جی بھائی شکریہ آپ کی آپ نے بتایا کہ ڈاک گھر میں آتی ہے پاسپورٹ پہلے